शुभम जी बोल रहे हैं आं तुस सबेरै दस्सनै गी आये दे हे ते ऐ कोई थुआढ़ी फर्क ऐ तुसेंगी बुखारै दा आं ते तुसेंगी अगर फर्क नेईं लगदा ते तुस फ्ही दोबारा दस्सी सकदे पूरे टाईम दा टाईम दोआई लैओ जियां में तुसेंगी सनाई ही आं त्रै टैम लानी सबेरै दपैह्रीं ते शामीं पेई जाना फर्क अगर तुसेंगी फर्क नेईं पौग ते तुस मुड़ियै आई सकदे अस तुसें ई अस तुसेंगी अगली बारी जेह्ड़ी ऐ मुफ्त दोआई देगे अगर तुसें ई एह्दे कन्नै ना फर्क नेईं होया ते अस तुसेंगी मुफ्त दोआई देगे